میں فٹ رہنے کے لیے ورزش کرتی ہوں اور یوگ کرتی ہوں اور سانس سانس لینے کے لیے میں یوگا کرتی ہوں بہت اچھے سے ورزش کرتی ہوں اور میڈیٹیشن کے لیے بھی میں یوگ کرتی ہوں میڈیٹیشن کرتی ہوں مجھے فٹ رہنے کے لیے یوگ کرنا بہت پسند ہے میں ایک پیر پہ کھڑے ہو کر جو یوگ کرتے ہیں ورزش کرتے ہیں وہ کرتی ہوں اور میں کئی طرح کی ورزش کرتی ہوں چوں کہ مجھے فٹ رہنے کے لیے اور مجھے صحت مند بنانے کے لیے کافی اثردار دکھائی پڑتی ہیں اور یوگ کرنا مجھے بہت پسند ہے اِس سے میں دماغی دماغی طور پہ بہت سُست دماغی طور پہ میں بہت فٹ رہتی ہوں سُستی سب دور ہو جاتی ہے اور مجھے ورزش کرنا بہت پسند ہے